जोङो दाउ अमा फियो मोसौ फियो आरो बिनि गेजेराव माब्लाबा अमा आदारफ्राबो थोआ थोआ जायो आरो जों माजों माजों मा खालामगोन मा मागोन जायो